بائیک چلاتے ہوئے سب سے ضروری چیز جو ایک ڈرائیور کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہیلمٹ کا استعمال کرے ہیلمٹ کا استعمال کرنے سے یہ ہوگا کہ وہ اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس سے وہ محفوظ رہ جائے گا اس کا سر محفوظ رہے گا کیوںکہ جب حادثہ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ چوٹ سر میں لگتی ہے اور ایک جب میں بائیک چلاتا ہوں تو میرے ساتھ جو کاغذات رہتے ہیں جو ضروری ضروری کاغذات رہتے ہیں ان میں سے ایک ہے میرا ڈرائیونگ لائسنس انسورینس ایئر پالوشنس اور گاڑی کے کاغذات کیوںکہ جب پولیس ہماری گاڑی کو چیک کرتی ہے تو وہ ان کاغذات کو دیکھتی ہے اگر ہمارے پاس یہ کاغذات نہیں ہوتے ہیں تو اس کے مطلب کہ ہم گاڑی چلانے کے لیے اہل نہیں ہیں گاڑی چلانے کے لیے ڈرائیونگ لائسنس کا ہونا بہت ضروری ہے اور یہ ہمارے سرکار کے طرف سے یہ چیزوں کو ہم پر لاگو کی گئی ہے تاکہ ہم اچھے سے ہندوستان میں زندگی گزاریں